चारि सौ चालीह टे सौ असी ॿ सौ वीह हिक लख चालीह हज़ार टे सौ चोएतालीह पंस पंज हज़ार पंज सौ पंजवंजाह